میری پسندیدہ کتاب باتیں غزل کی اس میں یہ سیکھایا گیا ہے کہ غزل کو کیسے لکھتے ہیں کس طریقے سے لکھی جاتی ہے کیا کیا چیزیں اس پہ استعمال ہوتی ہیں اور بھی کئی طریقے کی چیزیں اس میں موجود ہیں جو مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے اور اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا